हम प्रोफेसर हरिमोहनझाके लिखल किताब पढ़ने छी खट्टर् काकाक तरङ्ग ओहिमे बहुत बातसभ एहन छै जे व्यङ्ग व्यङ्गकेँ रूपमे ओ लिखने छथिन जे धार्मिक की कहबै ओकरा धार्मिक कट्टरता छै वा समाजमे जे कोनो एहन कुरीति छै पसरल तकरा प्रसङ्गमे ओ व्यङ्ग कयने छथिन आ ओहि व्यङ्गकेँ व्यङ्गकेँ ओ एना कऽ लिखने छथिन जे सभकेँ अनायासे हँसी लगैत छै आ ओ पोथी पढ़बामे बड़ मोन लगैत छै आ एकटा व्यङ्गके बात एकटा समाजमे सकारात्मक उदेश्य जाइत छै सन्देश जाइत छै जे समाज नीक बनय